नृत्यसँ हमर जीवनपर बहुत प्रभाव पड़ल अछि जेनाकि जखन जखन हम नृत्य करैत छी तहन हमर आत्माके सन्तुष्टि मिलैए ऊपरसँ नृत्य केलासँ होइत की छै तऽ

मतलब छुटकारा मिल जाइए कियाकि सभटा ध्यान हमरा उएहपर रहैए आओर नृत्य केलासँ हमर मोनो बहुत प्रसन्न रहैए ताहि दुआरे नृत्य केलासँ ने तऽ हमर जीवनपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ल अछि ओना तऽ हम नृत्य बहुत लोकके सीखेबो केलियनि तऽ एक तरहसँ हमर ओ पैसनो बनि गेल अछि आओर नृत्यके देवता नटराज महादेव छथिन हुनका मतलब महादेवके मानल गेलैन हैं